جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی آپ کون کس لیے فون کیے ہیں جی جی میرے پاس جی ہمارے پاس ہاں تو ہمارے یہاں ہر طرح کے مکان ہیں آپ کس طرح کے مکان کس ایریا میں لینا چاہتے ہیں پوش ایریا میں لینا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ ایریا میں لینا چاہتے ہیں ہمارے لبِ سڑک ہے لبِ سڑک ہے ہمارا مکان ہے شاپ کے لیے دوکان کے لیے سب کے کرایے الگ الگ ہیں آپ آپ جی اچھا لوکیشن ہو تو اچھا لوکیشن کے لیے اچھی رقم بھی ہے ٹھیک ہے جنابِ عالی ہاں تو آپ کس طرح دینا چاہتے ہیں ہمارے یہاں پچیس ہزار یہ پچاس ہزار بھی پچھتر ہزار بھی کرایہ ہے اور پندرہ ہزار بھی ہے جی میڈیم لوکیشن میں کم از کم ہمارے یہاں پچاس ہزار روپیہ کرایہ لگے گا آپ کو تمام سہولیات فراہم ملیں گی اور اور کسی طرح کا کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مزید یہ کہ اس کے لیے آپ چاہیں تو ہمارے یہاں نگارشات بک اسٹور پہ ہمارا اپنا رہن سہن اور رہنا سہنا ہے آئیے رابطہ کیجیے بیٹھیے چائے پیجیے پھر ہم آپ کو اپنے کرایے کے بارے میں بتلائیں گے جو جچے گا جہاں آپ کو پسند ہے وہاں انتخاب کرکے لیجیے دونوں طرح ہے ابھی تو نچلی منزل میں ہے اوپری منزل میں خالی ہے ایک مہینہ بعد خالی ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے کہ بھائی آپ کون سا لینا چاہتے ہیں کون سا آپ کو پسند ہے آپ شوق کے لیے لینا چاہ رہے ہیں یا کہ رہنے سہنے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں یہ پہلے فیصلہ کرلیجیے آئیے بیٹھتے ہیں جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو آپ اپنا لوکیشن ایک اعتبار سے دیکھ لیجیے گا آئیے بیٹھئے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تھینک یو